उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में अंतर की बात करें भाषा को लेकर तो उत्तर भारत के साइड कन्नड तेलुगू तमिल इसी भाषाओं का उपयोग करा जाता है और दक्षिण भारत में हिंदी मराठी हिंदी मराठी और बांग्ला अधिकतर ऐसी भाषाओं का यूज़ करा जाता है अगर भोजन की बात करें तो साउथ में उत्तर भारत में इडली सांभर वडा चावल अधिकतर खाए जाते हैं और दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर रोटी और चावल का काम बहुत कम सेवन किया जाता है और राजनीति की बात करें तो राजनीति में उत्तर भारत भी आगे हैं और दक्षिण भारत भी कहीं पीछे नहीं है उत्तर भारत में कई सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं और दक्षिण भारत में भी बहुत सारी राजनीतिक चीज़ें सही रहती हैं कपड़ों की बात करें तो उत्तर भारत में लूंगी और शर्ट का रिवाज़ चलता है औरतें कुर्ता और स सलवार पहनते हैं और साक्षरता की बात करें तो वह दोनों में भेद है भूगोल की बात करें तो उत्तर भारत में खनिज पदार्थ अधिकतर तौर पर पाए जाते हैं और दक्षिण भारत में नहीं पाए जाते हैं अवसर की बात करें तो अवसर बहुत हैं उत्तर भारत साइड आई टीज़ कम्पनी है और बहुत सारी डेवलपमेंट चीज़ें इत्यादि